पौधाके हमर जीवनमे बहुत विशिष्ट महत्व छै पर्यावरण संरक्षण पौधरोपणसँ ही सम्भव छै

सब मौसममे अलग अलग पौधाके रोपनी कएल जाइत अछि मौसमके अनुकूल ओहिमे पटवन कीटनाशकके प्रयोग उर्वरकके प्रयोग कएनेसँ पौधाके जीवन अधिक सुरक्षित होइत अछि आओर ओकर पोषण ओकर सम्वर्धन नीक भेलासँ पैदावारोमे फाइदा पहुँचैए